औ आंसो है नै बिदिनो माबा माबि रायज्लाय हरनो नागेरदों नोंजों है गोदोनि माबाखौ रायज्लायनो नागेरदां नोंलाय मा रायज्लायनो नागेरदों नों बुंदो मा सोंनो नों सोंदो आंनाव

दाथ' बिदि नंला दानाथ' गोदान जाबाय सिगांथ' बेराद गाज्रिमोन ना उम लामाफ्राबो गाज्रिमोन औ लामाफ्राबो गाज्रिमोन दानासो लामफ्राबो मोजां जाबाय गिदिर गिदिर बिलडिं लुबाय उम मोजां जाबाय औ औ पिस औ पिस जाबाय औ थाखा फैसानि अबाब गैला लामाफ्राबो मोजां जाबाय औ औ हा जोंनो थांबा आन्दाय लायो दाना गोदोहाय बिदि नङामोन ना उम आन्दाय लायबाय दाना दसे दसेनो गोदान गोदान जायो मास मोनसेनि फरे फरेनो औ औ औ आन्दाय लायनाय जाबाय उम उम उम उम औ ओरैबा ओरै औ औ जोंबो खाथिबाबो थाब थाब थांनाय जाया ना जोंनो गोबाव जों औ बिदि नङामोन दाथ' मोजां जाबायआनो लामाफ्राबो हाइरडफ्राबो औ उम फ्लाय अभार जाबाय दाना गोदो गैयामोन ना औ खस्थ' औ कासा लामामोनना सिगांआवहाय दासो मोजां जादों औ दै बारनांगौमोन औ ओं आन्दाय लायो दाना औ दाना डेभेलाप जाबाय मोजां जाबाय दाना औ दे मोजांआनो बिदियानो ओं उम जागोन औ ओं औ औ गारि मथरनि अबाब गैला दा ओं रोंनायफ्राबो औ सिकिथ'फ्राबो बारा जाबाय गथ'फ्राबो औ